मिथिलामे जँ मैथिली जे छै से जहन शुद्ध शुद्ध मैथिली भेलय लेकिन ई एकरे तोड़ जोड़ जे छै से हम देखैत छियै किछु बंगाली बोलि लैत छै दोसर स्टेटमे जेना दोसर देशमे एकटा राज्यसँ सटल हमरासभकेँ सीमांचलमे आबि रहल छै तऽ ओ जे छै से नेपाल छै नेपालोमे जे छै तऽ देखै छियै मिलल जुलल भाषा नेपाल मतलब मैथिली ओहिमे जे छै से किछु न किछु घुसल छै तहिके बाद पड़ोसी अहाँके ई एहिमे जे छै से भोजपुरीमे से किछु मैथिलीके समावेश कए देल गेलय हँ आओर हिन्दीमऽ तऽ मैथिली एहन किछु नहि लागैत छै लेकिन थोड़ा बहुत खोजनएसँ मिल सकै छै लेकिन हिन्दी शुद्ध शुद्ध हिन्दीमे मैथिली नहि छै आ तीनू राज्य जगह देखय छियै तीनू क्षेत्रमऽ जे मैथिली बोलैत छै आओर तऽ हम नहि देखैत छियै एतना दूरमऽ हमर देखैत छियै मिथिला बोलल छै बंगालिओ किछु किछु मैथिली